مجھے اوکھلا جانا ہے کیا آپ میرے مجھے پہنچانے کے لیے آن لائن پیمنٹ لینا چاہیں گے یا مجھے نقد رقم لے سکتے ہیں اگر اگر آپ نقد رقم نہیں لے سکتے تو آپ کے پاس کھلے پیسے ہوں گے چھٹے پیسے ہوں گے جو میں آپ کو دے سکوں آپ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کی اس میں سفر کروں گی